जय झूले हा हा बसि सुठो आहियां जय झूले हा सुठो पियो हले फ़्रूट जो कमकारु त स्पीड में अ हले लास्ट टाइम में जेका खेती बेती थी हुई फ़्रूट व्रूट सड़ियल वड़यल आयो पइ त हिन भेरे त सुठी हरियाली थी वयी आहे फ़्रूट जी डिमांड वधी वयी आहे मुंहिंजी पाण छो लास्ट जो ईयर ख़राब आयो त इन ईयर वरी मां उनजी खेती वेती बढ़िया सुधारे छॾी जबरदस्तु फ़्रूट अची वियो आहे

हा अ हा हिन भेरे कंप्लेन न ईंदी तव्हां चिंता न कयो

जबरदस्तु आहे हा हाफ़ूस आहे लगंड़ो आहे तोतापुरी आहे उ बादाम आहे

हाफ़ुस अ महांगो ई ईंदो आहे ॾेढ सौ रुपिया किलो आहे मां तव्हां लॻभॻि सौ ॾह में करे ॾींदसि किलो लगंड़ो त बिल्कुलु पावरफ़ुल आहे लगंड़ो भई ॾिसंदे अहिड़ी ख़ुशबू ईंदी आहे लगंड़े में पर उनजो अघि ॿ सौ आहे मां तव्हांखे लॻभॻि त सौ चालीहे करे ॾींदोसाव हा ॿ किलो लगंड़ो ऐं हिकु किलो हाफ़ुस हा ॿियो एप्पल जबरदस्तु ऐं उहे शिमला जा एप्पल आहिनि हा वॾा पावरफ़ुल हां हूअ वरी नि मिठा कोन्ह आहिनि अॼु हूअ वरी खट मिठा अथई मिठो बि लॻंदई खट्टो बि लॻंदई कंहिंखे ॾींदे त वणंदसि कोन्ह ॻाल्हि

हा हूअ कयां थो उनजो अघि अथव सौ चालीह रुपिया किलो

हा हा सही आहे थोरा सस्ता ऐं वॾा आहिनि महिमान खाईंदा या आसे पासे खाईंदा मजो ईंदनि न न दाग हूंदो ई कोन्ह दाग वारा मां छा लाइ ॾींदसि भई एअ उनसां गॾु ॿिया बि दागी थी वेंदा हूअ बि ख़राब कंप्लेन ईंदी कोन्ह तव्हांजी चिंता न कयो

पेमेंट कीअं कंदा पेमेंट तव्हां पेमेंट कीअं कंदा पेमेंट तव्हां कीअं कंदा न न मोकिलण जी जरूअत कोन्हे वरी पुटु जो बि वक्तु ख़राब थिए तव्हांजो बि थिए ऑनलाइन करे छॾजईं मां नम्बर मोकिलींदसि ऐ हीअ सभु कुझु मोकिलियईं थो हूं हूं हा हा ॿियो ॿियो हुकुम न न जामफ़ल अॼकल्ह हूअ हू पिया हलनि मिठे पाणी वारा हा उनखे ख़ाली कटिंग कराए उनजे अंदरां अहिड़ी ख़ुशबू आहे वाइट वाइट निकिरे थो जामफ़ल ऐं मिठो जबरदस्तु मिठो जामफ़ल जा त हीअ मार्केट में असी रुपिया हलनि पिया मां तव्हांखे पंजहठि रुपए में ॾींदसि हा हा चारि शयूं थी वियूं हा हा क केला त जबरदस्तु ऐं वॾा ई वॾा केला आहिनि ऐं येलो वारा आहिनि उहे लॻभॻि पंजाह रुपिया किलो आहिनि पर मां तव्हांखे चालीह ॾींदसि हा अघि सुठो आहे बसि हा हा पंज आइटम थी विया टोटल तव्हांजा पंज पंज आइटम थी विया हलो पंद्रहें मिंटे में मुंहिंजो छोकिरो तव्हां वटि खणी करे अची वेंदव न न स्किनर त मां पंहिंजी थो मोकलियाव न अघि बक़ाइदा तव्हांखे ॿुधाए छॾियां स्किनर जल्दी में मां मोकिले थो छॾियां उन्हीअ हिसाब सां तव्हां पेमेंट करे छॾिजो हा हा दादा ठीकु आहे हा दादा जय झूले जय झूले